फोंड्या म्हाल हे पयलीं अंत्रूज म्हाल म्हणून वळखिल्लें वयतालें खेडापेडांनी कुळागरांनी विंगड विंगड झऱ्या झरींनी सुंदर अशें पुराय गोंयांतूच न्ही तर पुराय जगभर प्रसिध्द आसलेल्या देवळांनी तशेंच आनीकूय खूब सामाजीक वा इतिहासीक वैशिश्ट आशिल्ल्या थळांनी नटलेलो आसा ही सगळीं ठिकाणां आमचे समाजीक एकचाराचें प्रतीक जावन आसा ह्या ठिकाणांचेर जावपी वेगळे वेगळे उत्सव वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी आमच्या सगळ्या धर्मांच्या लोकांक एकठांय हाडटा ताकाच लागून विचारांचें देवण घेवण नवीन नवीन आयडियाज आपणावपाक मेळटा आमचो फोंडा तालुका देवळां खातीर पुराय गोंयभर प्रसिद्द आसा फोंड्यांतलीं कांय प्रसिद्द देवळां म्हणजे सावयवेरेचें अनंताचें देवूळ जें अशें म्हणटा की त्या देवळाच्या पोंदाक सगळ्याक उदक आसा आनी उदकाचेर श्री अनंत देव विराजमन आसा तशेंच मंगेशीचें श्री मंगेश देवस्थान मागीर कपीलेश्र्वरी गंवळेचें शांतादुर्गा देवस्थान बांदेवाडी पोंडाचें श्री नागेशी टॅम्पल रामनाथीचें श्री रामनाथ टॅम्पल केरीचें विजयदुर्गा देवस्थान असो आमचो फोंडा तालुका चारूय वाटांनी खूब देवळांनी भरिल्लो आसा फोंड्या म्हालांतलें केरी प्रियोळ वेलींग आपेवाळ हांगसर जावपी जागोर मागीर वळवय गांवांत जावपी गोंदळ सावयवेरेंचो सख्याहरी मार्सेलांतलो चिखलकालो तशीच पुनव तशेंच फोंण्यांत जावपी विरभद्र उत्सव म्हाड्डोळची चथुरदश आनीक हेर खूब अश्यो कार्यावळी आसा आनी ह्याच सगळ्या गजालींक लागून फोंड्या म्हालाचें वेगळेपण पुराय गोंयभर प्रसिद्द आसा